शेयर बजार आइ काल्हि के जरूरत छै ई जे इन्वेस्टमेंट छै ई अच्छा तरीका छियै एहि मे हमलोग इन्वेस्ट करै छियै यह बजार के उतार चढ़ाव पर आधारित होइ छै